हमारे यहाँ पशुपालन होता है हमारे यहाँ तीस गाय हैं चालीस भैंसे हैं और डेयरी पर भी उसके दूध जाते हैं और घर पे भी कुछ रखते हैं और गाय को गर्मियों में तो गाय को नहलाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें कूलर भी लगवाना पड़ता है जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो हम उसे तीन चार बार नहलाते हैं और इसकी जानकारी हम अपनी आस पड़ोस से भी लेते हैं क्योंकि वहाँ हमारे आस पड़ोस में भी गाय भैंसों का बहुत बड़ा कारोबार है उन लोगों से हम सहायता भी लेते हैं और गाय भैंसों को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो तीन चार बार नहलाते भी है उनसे चारा खिलाते हैं और चूनी चोकर डालते हैं और गायों की अच्छे से साफ सफाई करती हैं और पानी भी पिलाते हैं और दूध भी निकालते हैं तो डेयरी पे जाता है और मुनाफा भी होता है हम लोगों को और इसकी सहायता के लिए आस पड़ोस में हम पूछते भी है कि गाय के कैसे देखभाल करें कितने अच्छे से उसका देखभाल करें और गाय को अच्छे से अच्छा से अच्छा चारा खिलाए जैसे बरसिंग हो गया चूनी चोकर ये सब खिलाते पिलाते हैं और गाय के दूध का दही भी बनाते हैं आस पास पड़ोस में देते भी हैं और डेयरी पर भी देते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं धन की प्राप्ति होती है और बहुत मुनाफा भी प्राप्त होता है और हमारे यहाँ गाय भैंसों की बहुत बड़ी कारोबार है जो हम सब लोग मिल के करते हैं और गाय भैंस की अच्छे से देखभाल करते हैं चारा खिलाते हैं